हाँ हाल ही में अभी मैंने एक सैमसंग कम्पनी का हेडफ़ोन ख़रीदा जी हेडफ़ोन में अभी मैंने जो ख़रीदा है उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई है जैसे उसके कान में लगाने की जो बड्स है वह कान में फिट नहीं होते हैं और उसके बाद उसका एक वायर भी कटा हुआ आया था और साथ ही में जैसे अभी कभी उसे कनेक्ट करते हैं तो कभी कनेक्ट होती है कभी कनेक्ट नहीं होती हैं उसका साउंड सिस्टम भी काफ़ी ख़राब है अच्छे से आवाज़ नहीं आती है कनेक्ट नहीं हो पाता है अगर कॉलिंग के लिए उसे यूज करो तो सामने वाले को आवाज़ भी अच्छे से नहीं पहुँचती है आवाज़ कटती है और मैं तो यही सलाह दूंगी की सैमसंग का हेडफ़ोन न ख़रीदें और अगर जैसे उसे चार्ज पर लगाओ तो चार्जर कनेक्ट करता है कभी नहीं करता है और उसकी बैटरी काफ़ी जल्दी स्लो हो जाती है और साथ ही में वह काफ़ी महंगा भी है जिस हिसाब से उसकी कीमत है उस हिसाब से हमें सैमसंग कम्पनी का वह हेडफ़ोन न ख़रीदे मैं तो यही सलाह दूंगी कि उससे अच्छा कोई और हेडफ़ोन देखें सैमसंग का न ख़रीदे